دہلی میں زائرین کے لیے بہت اہم تاریخی مقامات ہیں اور نشانات بھی ہیں میں آپ کو واقف کرانا چاہوں گا کہ دہلی کے اندر راشٹرپتی بھون انڈیا گیٹ ریڈ فوٹ جامع مسجد اور کچھ مختلف پرانا قلعہ اور کچھ ایسی مساجد بھی ہیں جو بہت زیادہ پرانی تاریخی ہیں اور اس کی اس تاریخ کے بارے میں ہم آپ کو بتا نہیں سکتے یہ کچھ مساجد پان پانچ سو سال پرانی ہیں چھ سو سال پرانی ہے دو دو سال پرانی ہے